हैलो हाँ मैडम नमस्ते एजेंसी से बोल रहीं हैं कार एजेंसी से बोल रहीं हैं मुझे टोयोटा की कार चाहिए वाइट कलर में हम्म इसकी पेमेंट कितनी है दो लाख बहुत बता रही हैं दो लाख बहुत है

दो ला डेढ़ लाख करिए चलो दो लाख दो लाख ले लीजिए हो जाएगा मेडम पैसा अभी नहीं है ना इसी लिए अच्छी क्वालिटी चाहिए अच्छा व्हाइट कलर रहना चाहिए तीन लाख

अब ढाई लाख ढाई लाख दे दीजिए हाँ बोलिए हम्म हम्म

लोन पर मिल जाएगा अच्छा कितनी पलेन्टी लगेगी पलेन्टी कितनी लगेगी

अच्छा और कितना का लो टोटल कितना लोन मानना पड़ेगा कितना हो जाएगा लोन मानने पर और कैश लेने पर कितना होगा

लोन पर टोटल तीन लाख लोन को देना पड़ेगा हम्म हम्म

मतलब चलो तो तब कल आएँगे लेने ओके मेम